हेलो जी राजकुमार रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं जी मेरा नाम मैंने आप के रेस्टोरेंट से कुछ खाने की सामग्री आर्डर किया था लेकिन मुझे बाद में पता चला कि आप का डिलीवरी बॉय कैस माँग रहा है उस के पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है लेकिन मुझे ये बात बताना है कि मेरे पास कैस नहीं है मुझे ऑनलाइन ही करना है आप का डिलीवरी बॉय कैस माँग रहा है कृपया कर के सुनिश्चित करें और कुछ कर के कुछ उपाय कर के मेरा ऑनलाइन पेमेंट मेरे से ले लें क्योंकि मेरे पास कैस नहीं है